हाँ मैडम मैं उमेश बात कर रहा हूँ अच्छा वो जो गुमान सिंह गली में वो जो छत्त गुमान सिंह गली के छत्त के वो जो ऊपर बना हुआ मकान वहीं से बात कर रहें आप हाँ हाँ बताइए बताइए मैडम जी मैडम मैं तो आपको पहले ही बोला था कि आप पक्षी कम्पनी का पाइप डलवाइए आपने बोला कि पैसे ज़्यादा लगेंगे तो मैडम मैंने आप से बोला तो था कि अच्छी कम्पनी का पाइप डलवाएंगे तो कम से काम ज़्यादा समय तक सर्विस देगा आपने कहा कि नहीं है बजट हमारा इतना ही है इतना ही देंगे हम तो वो उसके हिसाब से हम ने फिर पाइप लाया मैडम पैसे वाली बात नहीं है एक तो देखिए मैडम अभी कहीं और व्यस्त हूँ और मैंने आप से पहले भी कहा था कि आप पक्षी कम्पनी का पाइप डलाइए लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से मेरे को कम पैसे दिया बोला इतने में ले कर आओ तो बताइए मैं क्या करता मैडम अभी तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि कहीं मेरा और कहीं काम चल रहा है तो अभी तो मेरा नाम मुश्किल है मैडम मैं कल या परसों देखता हूँ तो मैडम मैं भी क्या कर सकता हू मैं तो दूर पर हूँ मैडम मैंने आप से पहले कहा मैं आप से पहले कहा हूँ कि मेरा किसी और और साइट पर काम चल रहा है और मैं दूर हूँ ना ही मैं किसी आदमी को भेज पाऊँगा ना ही मैं ख़ुद आ पाऊँगा तो आप आज आप मैनेज कीजिए कैसे भी कर के या किसी को आज़ू बाज़ू देख लीजिए मार्केट निकल कर कोई मिलता है तो ठीक है मैडम मैं कोशिश करता हूँ कि कल आपका हो जाए लेकिन मैं पक्का इस लिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं मैं आप से बोल रहा हू मैं कल पक्का नहीं बोलता हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे साईट दूसरी जगह चल रही है और मेरा वहाँ पर भी काम चल रहा है मैं कोशिश करूँगा नहीं तो किसी लड़के को मैं भेजूँगा ठीक है मैं कल आ आता हूँ वहाँ पर देखता हूँ आपका ठीक है कल मैं वही ग्यारह बजे तक आ जाऊँगा

जी जी ठीक ठीक है